اس مذہب یعنی مذہبِ اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات یہ ہیں کہ ہم دل و زبان سے اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور کے علاوہ نماز پڑھیں نماز قائم کریں اور روزہ رکھیں اور زکوۃ ادا کریں اور حج ادا کریں جن پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھا ہے حج اور زکوۃ ان لوگوں کے لیے ہے جو مذہبِ اسلام کے جو حدود ہیں جو اس میں امیر ترین شمار ہوتے ہیں ان پر یہ دو چیزیں لاگو ہوتی ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فلاں کو زکوۃ ادا کرنا ہے اور فلاں کو حج کرنا ہے اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری تعلیمات ہیں ہمارے مذہبِ اسلام نے دیے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے اس پر عمل کرتے رہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی کہا ہے اس میں تمہارے لیے ہی اے انسان فائدہ ہے اور ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی پیروی کریں اور ان کی باتوں کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہیں اور انہوں نے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہیں ان پر خوب عمل پیرا ہوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مثلاً میں ایک مثال دے دوں کہ نماز ںماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر برائی سے بچاتی ہے اور اچھائی کی طرف لے جاتی ہے